हैल्लो हैल्लो ठीक नै तुस सनाओ हां जी मेरे घर ब्याह् हा ते में थोह्ड़ा बिज़ी हा ते कन्नै में बमार होई गेदा हा सर पेपर ते देने गै न ब्याह् मेरी ताऊ दी कुड़ी दा हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ बस होई दा खत्म